उत्तरप्रदेश की संस्कृति अन्य देशों से भिन्न है और हमारे यहाँ हर त्यौहार को अलग अलग जैसे कपड़े पहने जाते हैं और हमारे देश में हमारे मतलब उत्तरप्रदेश में कई मतलब त्यौहार मनाया जाते हैं जैसे दिवाली और यह होली होली के दिन अलग कपड़े पहने जाते हैं दिवाली के दिन अलग और शादी में लड़की लोग लहँगा उसके बाद लड़का जो रहता है शेरवानी पहनते हैं ब्लेज़र पहनते हैं और हम हम लोग जो है हमारे यहाँ संस्कृति रीति रिवाज से होता है रीति रिवाज हमारे यहाँ मतलब हम लोग ऑफिस जाते हैं तो अलग कपड़े पहनते हैं और हम लोग घर पर रहते हैं तो अलग कपड़े पहनते हैं और कहीं जाते हैं तो अलग कपड़े पहन कर जाते हैं उसके बाद हमारे उत्तरप्रदेश में कई धर्म है जो जिनके अलग अलग पहनावे है हमारे धर्म अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग धर्म में वे लोग अपना धर्म मनाते हैं जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म है और हमारे यहाँ बगल में मतलब मुस्लिम लोग रहते हैं उन लोग को कुछ और धर्म है धर्म है और लोग का पहनावा अलग है हमारा पहनावा अलग है और हमारे यहाँ जैसे मुसहर लोग रहते हैं उनका पहनावा अलग है हमारा पहनावा अलग है हम लोग खाते पीते हैं अलग और वे भी खाते हैं खाना वही रहता है बस वे लोग अलग कुछ अलग खाते हैं तो हम लोग भी अलग खाते हैं और यहाँ हम लोग बहुत भिन्न है और यहाँ स्वस्थ हवाएँ और हरियाली यह सब रहती हैं हमारे उत्तरप्रदेश में